हमसभ हमसभ मोबाइल उबाइलमे देख लेली कभी चिकेन चिल्ली बनबैत रहैत छै ओहोसभ बना कऽ प्रयास कयली बनाबयके ओहिकेबाद बनयली उनयली खयली ओहिकेबाद मछली मुछलीके देखली ओहिसभमे अच्छा चीज बनबैत तऽ यूट्यूबपर मोबाइलमे कभी प्रचारमे ओहोसभ बनयली आरामसँ खयली बहुत मजा आयल ओहि न्यूज़मे प्रचारमे के देख कऽ कभी टीवीमे देख लेली कभी यूट्यूबपर देख लेली सभचीजपर देख देख कऽ बना कऽ खयली आरामसँ ओहिसँ देख कऽ बना कऽ खायमे बहुत अच्छा लगैत छै बहुत स्वाभाविक चीज हइ कि ओसभ यूट्यूबपर देखय लेल देले हइ कि कैसे बनाना हइ ऐसे खाना हइ ओसभ बड़ी अच्छी बात हइ कि ओसभ देले हइ बना कऽ खायके लेल ओहि लऽ कऽ हमसभ ज्यादे मोबाइलके यूट्यूब यूज कयली ओहिकेबाद डिस डूस लगयले छियै ओहुसभपर दैत छै बहुत अच्छा चीजसभ दैत छै सरकार डिस डूस चला कऽ बहुत अच्छा बात कयले हइ कि वैसन सुभिस्ता देले हइ कि आदमी कोइ भी कोइ भी चीज खाइके शौकीन होतै तऽ ओहिचीज पर देखि कऽ एकबार यूट्यूबसँ भी मँगा कऽ खा सकलैए सभकिछु कऽ कऽ खा सकलै ओहिसन स्थिति हइ ओकरसभके की ओसभ हमसभ बनयली ओहिपर खयली आरामसँ तऽ बहुत मजा आयल बहुत बहुत अच्छा चीज देले हइ ओ कोइ चीजपर बना कऽ हमसभ खयली आरामसँ बहुत मजा अबैत छै लेकिन ओहिसभ परके देख कऽ बना कऽ खाइमे